मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक शहर खजुराहो है यह एक प्रसिद्ध शहर है जो मुख्य रूप से अपने मदिरों के लिए जाना जाता है यहाँ इतने मंदिर हैं जो कि हमारी प्राचीन परंपराओं के उसके माध्यम से बनाये गए हैं खाजुराहो में विश्व धरोहर स्थलों में से कुछ है जो की विदेशी पर्यटक भी यहाँ घूमने आते हैं देखने के लिए कि खजुराहो का नाम हमारे पूरे संसार क्या बाहर के देशों में भी एक विख्यात हो चुका है हमारे हमने देखने में आया है कि चीन से जो भी लोग या अमेरिका से जो भी लोग देखने आते हैं वो ये कहते हैं अरे यार हम ऐसी चीज पर पहले क्यों नहीं देखने आए हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं है क्या करें अगर हमारा जन्म भी यहाँ हुआ होता तो हमको ऐसा होता कि हम ऐसे संसार में पैदा हुए हैं वो यानि अपने माथा टेककर रह जाते हैं हमारे खजुराहो है एक दतिया में पीताम्बर पीठ है और भी ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको लोगबाग बाहर से देखने आते हैं बहुत खुश होते हैं उनकी खुशी का कोई वो नहीं रहता एक बार क्या दस दस बार आना यहाँ पसंद करते हैं